हलो सर मैं आनंद ज्वैलर्स से गौरव मंजिले बात कर रहा हूँ आप मैं आपकी किस किस तरह से सहायता कर सकता हूँ हां जी सर हाँ सर हो जाएगा आप बोलिए हां जी सर आप किस

सर सोने का भाव फोट्टी सिक्स थाउज़ेंड के करीब चल रहा है हाँ सर आप जी सर आपको प्योर गोल्ड भी मिल जाएगा जेवरात में भी मिल जाएगा सर हमारे यहाँ चौबीस कैरेट में भी बनता है और बाइस कैरेट में भी बनता है सर बाइस कैरेट का अपना फोट्टी थाउज़ेंड रहेगा और चौबीस कैरेट का अपना फोट्टी सिक्स थाउज़ेंड रहेगा सर आपको सर ट्वेंसी परसेंट तो आपको एडवांस जमा करना पड़ेगा और आप एट्टी परसेंट आप जब अपना सामान हमसे पर परचेज़ करोगे तो आपको तब देना होगा इस्टॉलमेंट में आपका हो जाएगा आपका सर उस पे ब्याज लगेगा सर ब्याज आपका टू परसेंट का रहेगा सर आप कल आ जाइए या आप परसों आ सकते हैं मेरे यहाँ मैं आपको अपनी सॉप पर ही मिलूँगा ठीक है सर आप आ सकते हैं कभी भी ठीक है धन्यवाद आपका दिन मंगलमय